ना हमनाय जों ना हमनायाव ना हमनो थांनोब्ला जों जेखाइ खबाइ बेबायदिनो सिखा आरो खदाल बेबायदि लाफानाय जायो आरो होमबानो जों थांबाय ना हमनो जायगाखौ मोनहैयोब्ला जों बे दैआवहाय जेरावनाखि ना थानायबादि जायगा बेखौहाय जों खदालजों थेनानै सिखाफोरजों हाग्रा दाननानै होथेनानै जों बेखौहाय जेखाइ होनानै सारनाय जायो बा गुरनाय जायो होमब्लानो जों नाखौ मोनोब्ला जों बेबायदिनो खबायावहाय सोनानै लानाय जायो आरो ओमफ्राय बे नाफोरखौ सारनायाव जों गैयाब्लाबो बेबायदिनो आदा बेला बा सानसे नांनो हागौ अबेबा अबेबा जायगायाव बेबायदिनो गोबां नाफोरखौ हमनानै बिबायदिनो मोनोब्ला जों हाथाय बाजारफ्राव लांनानै फानहैनो हायो नाखौ फाननानै जों मुलाम्फाबो खालामनो हायो आरो नाखौ जों न'आवबो जानोबो हायो बेबायदिनो जोंनि न'आव ओंख्रिफोर गैयाब्ला बियो ओंख्रि हिसाबै जायो आरो जों फाननानै फैसा आरजिनोबो हायो आरो बिजोंनो जों गोबां जोंनि नांगौफोरखौ जगायनानै लानो हायो फाननानै ना हमनायाव बेबायदि गोबां खस्थ'बो दङ आरो जेरै ना दैखौ सारनानै हमनांगौ आरो हमनानै बेबायदि न'आव लाबोनानै खबायाव सोनानै लाबोनानै आरो बेखौ सुनानै आरो बेखौ हाथायाव लांनानै फानहैनांगौ आरो फाननानै बेबायदि गोबां थाखाफोरखौ आरजिनो हायो